हून स्हानू इत्थै पुच्छै करदे साढ़े इत्थें दे स्कूल केह्ड़े न भाई हून इत्थें दिक्खेआ जा ते स्कूल गै स्कूल न अजकल केह्ड़ा स्कूल माड़ा होंदा सारे शैल होंदे गौरमैंट कोला लेइयै प्राईवेट धोड़ी हून इत्थें साढ़ै इयां दिक्खेआ जा तां सारियां ब्रांचां न स्कूलें दियां जियां लाई लैओ कि कांबैंट दे बी हैन फिर बड्डे बड्डे जियां ओपन बिरला हो इया फिर कांबैंट सनाई ओड़ेआ थोहानूं हून सांईं इंटरनैशनस होर हून किन्ने मतलव जिन्ने गिनां उन्ने घट्ट आर्मी स्कूल होइया के वी होइया श्री राम होइया एह् जेह्ड़े मतलव कोल ऐम बी होइया सी बी ऐस सी कोला लेइयै जे के बोर्ड़ दे इयां मतलव इयां तसल्ली दे तस्ल्ली दे न इयां होंदे नी इयां बच्चा बी खुश होंदा स्कूल जाइयै इयां पूरी फैसलिटियां दित्ती दियां उनें पढ़ाने कोला लेइयै कि खलाने तक्कर अजकल ते स्कूलें दा एह् सिस्टम होई गेदा दिक्खियै इयां रूह् खुश होई जंदा कि सवेरै बंदा जंदा दपैह्री रुट्टी बी उत्थें खलोई जंदी बस छड़ा पैसे दा कम्म ई ओह् एह् जेह्के मां प्यो इयां फिकर निश्चिंत होई जंदे पैह्लैं स्हानू सवेरै उट्ठियै टिफ्पन बनाने दी टैंशन होंदी ही अजकल बच्चा मज़े नै जंदा अपने घरुआं पढ़ाना बी उत्थें टयूशनां बी उत्य़ें सब कुछ उत्थै होर सैटिस्फाइड दी गल्ल करा ना इत्थें अस इयां दिल खुश होइया बच्चें अज कल में थुहानू सनांऽ मेरा निक्का गै भ्रा ऐ उसी में पढ़ानी होन्नी घर में ओह्दी कताबां ही दिक्खा दी कताबें च दिक्खा नी कि उंदे समिस्टर आई गेदे अजकल जेह्ड़े अस कालेज़ टाईम पढ़े दे ओह् इनें बच्चेंई पैह्ली पैह्ली दूसरी दूसरी कक्षा च गै क्लासा च गै इनें पढ़ाई ओड़े दा ते ओह्दे च केह् कीते दा कि समिस्टर में थोहानूं सनांऽ चौथी पढ़दा ञ्याणा इक्क उनें नौंमीं पढ़े दे क्वाशन आए दे जेह्ड़े में नौमीं च पढ़े दे नी अपने टाईम पर ओहे में उनेंई चौत्थी च पढ़ाए ते में आपूं इयां हरानगी होआ दी कि दुनियां कुत्थें दी कुत्थें पुज्जा दी इसलै ऐजुकेशन ऐजुकेशन पढ़ाई इसलै साढ़ी इयां तरीके दी ऐ इयां बंदे होंदा नी इयां तसल्ली दी बस एह् ऐ कि जियां इयां हून पढ़ाइया दियां न सिस्टम न इयां जेह्ड़ी अग्गैं पढ़ाने न जिनैं बच्चे जियां टीचरां स्कूल पढ़ांदियां ओह् बी उस लैवल दा पढ़ान इयां शैल तरीके दा जेह्ड़ा बच्चा इ'यां संतुश्ट होइयै घर आए कि नेंई भाई उप पढ़ियै आए दे आं स्कूल इयां चलदे फिरदे अजकल बच्चा इयां पता अजकल पैह्ले जमाने आह्ले जिल्ले गै रेह् दे न ओह् बी इयां चलदे फिरदे चीजां सिक्खी लैंदे फोन अ कल घट्ट चलान आंदे बच्चेंई मचे आई जंदे कुत्थुआं सिक्खदे बच्चे इयै इक्क जंदा घरूआं स्कूल हून स्कूल हर कुसै हा दमाक दमूक अपने चाल्लियें दा होंदा हून जियां दिक्खेआ जाए आक्खा दे थोहानू कि आर यू सैटिस्फाईड बिद कवालिटी ऑफ ऐजुकेशन इन दी स्कूलस हेयर ऑर डू ज़ू परैफ्फर स्कूलस इन बिग्गर सीटीस हून दिक्खो जरो स्कूल स्कूल गै होंदे जेह्ड़ा स्कूल दा प्रिंसीपल होंदा नी ओह्दी ते इयां इच्छा होंदी कि ओह् अपने बच्चेंई शैल कोला शैल पढ़ाई देई सकै

जे के बोर्ड पढ़चै उत्थै बी इयां कताबां दसमीं धोड़ी इनें सेम करी ओड़ी दियां इक्कै जेहियां करी ओड़ियां गौरमैंट स्कूल इयां लोग पैह्लैं जमाने आखदे हे गौरमैंट स्कूल गौरमैंट स्कूल नी पर जेह्ड़े स्टॉफ गौरमैंट स्कूलें थ्होए दा होंदा शैल पढ़े हा होंदा ओह् ओह् जेह्ड़ा पढ़ाई सकदे नी ओह् दुए स्कूल आह्ले इयां दस्स जन्म तक्कर नी पढ़ाई सकदे ते मैं ते इयै आक्खनी होन्नी कि जेह्ड़े साढ़े कोल स्कूल न ओह् बी बड़ैे शैल इयां बड़े शैल पढ़ांदे इक सिस्टम होंदा पढ़ाई दा ओह् बड़ा स्होई ऐ इत्थैं साढ़े मैं इस चीजा लेई ते मैं इयां दिल खुश होईयै आक्खनी कि बड़ा शैल सिस्टम बच्चा इयां शैल चीजां सिखदा स्कूल बड्डे स्कूलें बी इयां बड्डा स्कूल ते बड्डा गै होंदा ओह्दे च कोई गल्ल नी पर इयां नी इयां निंदा नी इध्दर होई नी सकने कि जेह्ड़े इत्थें दे स्कूल न ओह् माड़े न ते जेह्ड़े दूर दे स्कूल न ओह् शैल न इयां सारे गै शैल स्कूल न साढ़े इत्थें दे हून इयां स्कूलें च पैह्लें पैह्लें इयां बड्डियां बच्चे बच्चे केह् होंदा स्कूल इयां जेह्ड़ियां मैड़मा होंदियां शैल पढ़ान शैल लखान शैल बोलन हून इत्थें दे बच्चें हून इत्थें जियां स्कूल होइया आर्मी ते के बी एह् मन्ने दे स्कूल न जित्थै में रौह्न्नी होन्नी इत्थें दे हून के बी ते आर्मी स्कूल दा एह् सिस्टम की इत्थैं अस लोकल इत्थें ञ्याणे नी पाई सकने जां ते सैंटर दा मलाज़म होग उऐ पाई सकदा उत्थें ते जां आर्मी दा कोई बच्चा होग जा ओह् पाई सकदा बाकी जेह्ड़ी बकैंसियां होंदियां ओह् जां ते पैसें कन्नै भरोई जंदियां ते जां मारज़ सपारश सपूरश होग ते उत्थें थोह्ड़ा इयां केबी ते आर्मी स्कूल दा ओह् सिस्टम ऐ कि उत्थें पढ़ाई इयां बिल्कुल प्वाईंट दी ऐ इयां नी कि बच्चे सिर इयां खोप्पना इयां इयां होंदा नि बच्चेई इयां दवाव पाना ओह् ऐनी नी सिस्टम ओह् मैं दिक्खियां उत्थें बताबां कतूबां एह् मस्त पढ़ाई ऐ उत्थें दी ते बच्चा इयां बच्चा अजकल पता थुहानू शार्प माईंड दा कोई इयां इयां जल्ले बच्चे थोह्ड़े न कि पराने जमाने आह्ले कि इयां दमाके च बोझ पांदे रवो पांदे रवो पांदे रवो ओह् ऐ कि हून इयां सारें मन करदा के वी कू वी पढ़ाई लैव बच्चे उत्थें फीसां बी घट्ट न कोई एह् सिस्टम नी कि उत्थै इन्नी फीस जेह्ड़ा बंदा देई नी सकदा ते गौरमैंट स्कूल ते सारैं कोला खरा भाई इत्थें दपैह्रीं दी रुट्टियां बी थ्होई जानियां ते सवेरें दियां बी थ्होई जंदियां ते शाम्मी बी थ्होई जांदियां आंदे आंदे